हम सबलोग जनै छिए कि खाना बनाबैके काज सिर्फ महिलाके छै पर अइसन नहि होइके चाहिए खाना बनावल काज कएल दुनूके भागीदारी रहै छै अगर एगो पति पत्नी जब शादी करै छै लड़का लड़की जब पति पत्नी बनै छै शादी कऽ कऽ तऽ जिम्मेदारी दुनूके होइ छै खाना बनाबैके रहै या कोइ आओर काज करैके रहै ओहिमे दुनू गोराके भाग लेबैके चाही पुरुष अगर खाना बना लेतै तऽ महिलाके भी हेल्प हो जेतै अगर मानिलऽ ओ कभी महिला बीमार छै तऽ बीवीके तबियत खराब भऽ गेलै कोइ दिक्कत छै चाहे कएक काज करै खातिर कभी बाहर जाइके पड़तै तऽ पुरुष रहतै घरपर तऽ खाना बनाबैके जनतै तऽ खाना बना सकै छै पुरुषके भी ने खाना बनाबैमे ओतना ही मदद करैके चाही जतना महिला खाना बनाबैमे ओतरीन छै आजकलके जमानामे कोइ भी काज बड़ या छोट नहि होइ छै पुरुष आओर महिला दुनूके भी ने मन लगाकऽ काज करैके चाही एहिसँ खाना बनाबै खाना बनावल खिआवल सिर्फ महिलाके काज नहि छै पुरुष आओर महिला दुनूके काज करैके चाही खाना बनाकऽ खुआबैके चाही खाना बनाबैके सिखैके चाही हमार तऽ मानल ई छै कि आजके जमानामे सबके खाना बनाबैके आबैके चाही खाना बनावल खुआबल कोइ गलत बात नहि छै अगर खाना बनावल अबतै पुरुषके खाना बनावल आबत रहतै तब ने लोक अगर मानिलऽ अगर हमलोक अब महिला लोक घरमे नहि बा केहू खातिर खाना बनाबैके बा कोइ बच्चा खातिर खाना बनाबैके बा या पुरुषके खुद भूख लागल हो तऽ ओ अपन खाना स्वयम बनाके खा सकै काज करि सकै एहि खातिर पुरुष आओर महिला दुनूके भी खाना बनाबैके जरूरी छै हमार हमर घरमे महिलाके खाना बनाबै अबै छै पर जब महिला लोक कोइ काम करत रहै छै कोइ काजमे रहै छै तऽ पुरुष खाना बनाकऽ खुआ सकै छै हमार घरमे हमार घरमे तऽ सब पुरुष खाना बनाबै जनै छै हमार पप्पा रहै हमार भाइ रहै कोइ भी आदमी खाना बनाबैके अच्छासँ जानै छै खाना बनाबऽ अबै छै सब खाना बनाबैके जनै छै